जय झूलेलाल हीउ सरकारि जी नितियुनि जो बॉम्बे शहर ते ॾाढो सुठो प्रभाव पियो आहे ऐं असांजा जो माननिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आया आहिनि हू जामु सुठो कमु करे रहिया आहिनि ऐं जामु सुठो कम जी योजनाऊं खणी आया आहिनि त इहे योजनाउनि सां माण्हुनि खे जामु फ़ाइदो थियो आहे ऐं जीअं की महिलाउनि खे बि एडुकेशन शिक्षा लाइ बि पहिरियों थो थिए ऐं ॿारनि खे बि एडुकेशन में मदद थी मिले पई ऐं जामु राशन कार्ड ऐं जामु सुविधाऊं अची वेई आहिनि ॼणु कि जामु सहूलियतूं थी वियूं आहिनि ऐं जंहिंखे अपनाए करे इंसान पंहिंजो जीवन बहितरु करे सघे थो ऐं सरकारी नीतीअ में मोदी तक ॾींहं राति अ माननिय प्रधानमंत्री म मो मोदी त ॾींहं राति कमु था कनि जीअं की असांजो जीवन सुठो थिए ऐं असांखे सहूलियतूं मिलनि जय झूलेलाल